जोंनि समाजनि एबा जोंनि जोंनि ओनसोला जिहेथु जोंनि गामिनि ओनसोला जिहेथु जोंनि समाजा जिहेथु बर'फोरनिनो मोनसे ओ ओ समाज जाहैबाय दा बे बर'फ्रा गावहानो मोजांथार दोरोङारि मोसानाय आदबफोर दङ जेरै जोंहा खेराइ मोसानाय बे खेराइ मोसानायाव गोबां बाहागोफोर दङ बागुरुम्बा मोसानाय ओ दावस्रि देलाइ मोसानाय मोसाग्लांनाय बेबायदि गोबां मुङै जोंहा दोरोङारि मोसानायफोर दङ दा बे दोरोङारि मोसानायजोंनो जोङो जिहेथु जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो बे हिसाबै बे दोरोङारि मोसानायखो जोङो हमथानानै लाखिथारनो नांगोन हारिखौ हमथानानै लाखिनो गोनांब्लाथाय एबा रैखाथि खालामनो गोनांब्लाथाय जोङो बेफोर मोसानाय आदबफोरखौ जोंनि दोरोङारि मोसानाय आदबफोरखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो होलांथारनांगोन दा बेखायनो जोंनि इयुन जोलैफोरनो बे दोरोङारि मोसानाय आदबखौ होलांनो गोनांब्ला एबा रैखाथि खालामनो गोनांब्ला जोङो जायगा जायगा जोङो बेनि फारसे माने अवर्कशप लानो नांगोन आरो अवर्कशप लायोब्लासो जोंनि गथ'फ्रा बेफोर मोसानायखो सोलोंनानै लानो हागोन आरो जोंनि गथ'फ्रा बेफोर मोसानायखो सोलोंनानै लानो हायोब्लासो जोंनि दोरोङारि बे मोसानायखो हमथानानै लाखिनो हागोन नाथाय जोङो ओ बेखौ जुदि हमथानानै लाखिनो हायाब्ला जोंनियाव गुबुनारिफोरनि मोसानाय एबा गुबुनारिफोरनि हारिमुवासो हाबफैगोन आरो जों दिनै सम सम बिफोरबादिखोनो जानाय नुनो मोनो दा बेखायनो ओ जोंनि बर' हारिमु आफाद बिसा बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा जायगा जायगा जोंनि दोरोङारि मोसानायखो फोरोंनांगौनि थाखाय फोरोंथाइ बादा होबोदों आरो बेफोरखो जोङो इयुनाव लाखिबाय थानो नांगोन नङाब्ला जोंनि जे दोरोङारि मोसानाया जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांगोन आरो बियो गोमालाङोब्ला उनावहाय जोङो जोंनि हारिनि हारि सिनायथिखोनो होनो हायि जालांगोन दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव जोंनि दोरोङारि मोसानायनि फोरोंबादाखो लाखिबाय थानो नांगोन